उत्तर प्रदेश में शारीरिक पारम्परिक पारम्परिक चिकित्सा पहले घर से ही ट्रीटमेन्ट चालू किया जाता है जैसे कि जोड़ों में दर्द है तो पहले सरसों का तेल लेते तेल लेकर उसको थोड़ा गरम कर कर मालिश करते हैं सुबह में सुबह शाम मालिश करने से क्या है जोड़ों का दर्द धीरे धीरे मिट जाता है और ऐसे बहुत से शारीरिक रोग में आते हैं जो पहले घर से ही घर से घर में ही उसका ट्रीटमेन्ट किया जाता है और ट्रीटमेन्ट के अलावा और वह सही न हो तो क्या करते हैं कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर अंग्रेजी से सम्बन्धित दवा लेते हैं डाक्टर्स को पैर डॉक्टरों को दिखते हैं राय सलाह लेते हैं फिर उनके थ्रू कहने के कहने के थ्रू दवा लेकर अपना यूज़ करते हैं जितने महीने का कोर्स होता है या जितने दिन का वह कोर्स होता है कम्प्लीट करते हैं तो इससे क्या होता है कि स्व ऐसे क्या होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है अच्छा होता है

और उसे और उसे तो और और उसे तो सर सर गवर्नमेन्ट डॉक गवर्नमेन्ट डॉक्टर हों या फिर प्राइवेट डॉक्टर हों जो लोग भी डॉक्टर की जो लोग भी डॉक्टर की गेजुएशन किए हैं डॉक्टर की सर्टिफ़िकेट लिए हैं तो अच्छी अच्छी शिक्षा लेकर ही लिए हैं तो वह क्लीनिक उनकी क्लीनिक में जाने के बाद उनसे अच्छी तरह सलाह लेने के बाद ही हम दव दवा चलाते हैं और उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो वह बोलते है कि इसका प्रयोग इस चीज़ का प्रयोग न करें इससे हमको नुक़सान है ठीक है तो उस उसको उसको क्या करते हैं उसको डाइट पर लेकर रखते हैं हमलोग उस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं